کھیل کھیلنے سے دیسی لوگ میں بہت زیادہ بہت فائدہ ہوتا ہے بہت سارے بچے جو گاؤں سے آتے ہیں بسپن سے ہی وہ کھیل پر زیادہ دھیان دیتا ہے جس سے کھیل اس کے زندگی کا شوق اور پسند پسند بن جاتا ہے آگے آگے چل کر وہ کنٹی لیول پر میچ بھی کھیلنا بہت کھیل کھیلنا شروع کر دیتا ہے ہر ہر انسان کو زندگی میں کامیابی کا الگ الگ کام ہے کچھ لوگ جو جو کھیل کے ذریعہ ہی اپنی زندگی میں کا کامیابی حاصل کرتا ہے کامیابی حاصل کرتا ہے وہ وہ ہی دیسی لوگ ہیں جن جنہوں نے بچپن ہی میں بڑا کھیل پر بڑا کھیل پر بیان دیا تھا کھیل کھیل ہم سب کی زندگی کا ایک ایک اہم حصہ ہے